ग्रामीन लोगों की खेल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैँ वह जैसे हुआ क्रिकेट गिल्ली डंडा फुटबॉल जैसे खेलों को खेलते है जिनसे उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है जो की शहरों के कोम्पेरन में काफ़ी लाभदायक होता है ग्रामीण लोगों के पास में गिल्ली डंडा खेलना जिनके उनके स्वास्थ्य में एक्सरसाइज करवाता है देखा जाए तो लोग ग्रामों में अच्छे खेलते हैं गिल्ली डंडा हुआ काँच गोली खेलते हैँ अच्छी अच्छी गेमों को खेलकर वह अपने जीवन को जाते हैं